जोंनि ओनसोलाव टेक्न'ल'जिनि सोमोन गोजौ थाखोनि फरायनानै बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि खाबुफोर मोननो हानायनि मिजिंफोर दङ बेफोर जाबाय देहा बिफानाव बेखौ मेडिकेल साइन्सआव फरायनानै गोबाङा बेफोरनिफ्राय मोनसे खामानि मावनायनि खाबुफोर मोनगोन कारन जोंनि गामि अनसोलाव बे मेडिकेल देहा बिफाननि सायाव फरायनाय मानसिफोरनि गोबां खम दङो नाथाय बेमार बेमार जानायनि बिबाङा जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन नाथाय जोंनि गामिनि गोबां मानसिफ्रा गोबां फरायनायनि सुबिदा मोननो हाया जायफोरा बे आयदायाव फरायनानै फुराहै फरायनानै फोजोबनो हायो बिथांमोनहा देहा फाहामनायनि बिफानाव गोबां मिजिंफोर लानो हायो खामानि मावनायनि थाखाय सुबिदाफोर दङ बिनिफ्राय इन्जिनियार आयदायाव फरायनायनि सुबिदाफोरखौ जोङो लानो हायो जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोर खम गथिखे जायफोरा दायो उथिफुनाय गथ'फोर दङो बिथांमोनहा गोबां रोखोमनि जौगानायखौ जोङो नुनो मोनबाय बिथांमोना बिगियान आयदाखौ फरायनानै इन्जिनियार बा दारिमिन आयदायाव थां फरायनानै बिथांमोना सोलोंथाइखौ लानानै फैनो हागौ आरो जोंनि बे जायगायाव बे बे आयदायाव साख्रि मोन्नाय मानसि खम जोंनि खामानि मावनाय मावखुलिफोराव बेफोर आयदायाव मावनाय साख्रियाल मानसिफोरा गासैबो गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय गोजान जायगानिफ्राय फैनाय नाथाय बेफोर जायगायाव जोंनि मानसिफ्रानो खामानि मावनायनि सुबिदाफोरखौ मोनगोन होन्नानै आं सानो बा दिमान्द खालामनो हागौ होन्नानै सानो आरो बेबायदिनो गोनां रोखोमनि आबाद इन्जिनियार आबाद इन्जिनियार फोर दङो आरो बेनिफ्राय मेनेजमेन्ट फोर बेब'सायनि आयदायाव सोलोंनानै बेफोरनि खामानिफोरखौबो जोङो मावनो गोबां बिखौ बिथिङाव जोङो दिहुन्नायनि मोनसे बिजों फेक्टरि इन्दास्ट्रिफोर खुलिनो हागौ बेफोराव जोङो गोबां खामानि गावखौनो खामानियाव होनानै जों बेफोरनिफ्राय जिउ खुंनायनि सुबिदाखौ लानो हायो